ऐं असांजे समुदाय में असांजे आस आस पास जेके बि आहिनि इलाइक़ा पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी जेके बि आहिनि चवंदा आहिनि खेॾण त खपे फिज़िकली थियणो खपे न शरीर खे हलाइणो खपे पोइ खेॾण जे बारे में तारीफ़ु कंदा आहिनि सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजी राइ ईअं ई आहे कि खेॾणो खपे ॿारनि खे बि खेॾणो खपे असांखे बि खेॾणो खपे जेको बि रांदि अचे थी असां जेके बचपण में खेॾंदा हुयासीं जीअं रस्सी कुॾंदा हुयासीं गेंद भिति सां लॻाए करे कैच कंदा हुयासीं ॾुकंदा हुयासीं लिकी पवंदा हुयासीं छुपन छुपाई खेॾंदा हुयासीं उहो सभु रांदि खेॾंदा हुया खेॾी करे असां वॾा थिया ऐं त उन्हनि जे लाइ बि सभई चवंदा आहिनि ठीकु आहे सुठो आहे इन में शरीर त सुठो त हले थो न शरीर खे ताक़त अचे थी गोॾनि में सूरु कोन्हे जीअं सभु ॾुका पाए करे हलऊं था केतिरो बि पंध हलऊं था पिया काई तक़लीफ़ु कोन्हे का ईअं माण्हुनि जी ॾाढी सुठी राइ आहे माण्हुनि इन ॻाल्हियुनि खे पसंदि करनि था पिया अचणु वञण वारा चवनि था ईअं रांदि खेॾणियूं खपनि जेके पहिले वारी रांदियूं ग़ुम न करणियूं खपनि हुननि खे खेॾणो खपे जय झूलेलाल